ہیلو اولا کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا آپ نے کیسی میری سروس بک کی ہے مجھے تو سمجھ نہیں نہیں آ رہا ہے پہ کافی دیر سے آپ کے ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں لیکن آپ کا ڈرائیور تو فون ہی نہیں اُٹھا رہا ہے میں نے تقریبآٓ دس بار فون لگا چُکی ہوں لیکن آپ کے ڈرائیور نے شروع میں تو فون اُٹھایا تھا اور بولا تھا کہ میں دس منٹ میں آ رہا ہوں شاید وہ کہیں غلط جگہ پر پہنچ گیا ہوگا اور میں ایک گھنٹے سے دیے ہوئے ایڈریس پر کھڑی ہوں یا پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ڈرائیور کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے یا پھر گاڑی خراب ہو گئی ہے لیکن اِن کو فون تو اُٹھانا چاہیے تھا کہ میں کوئی دوسری ٹیکسی کر لوں اب اب بتائیے مجھے کتنی دیر کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے اور مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے اور مجھے بہت جلدی آفس پہنچنا ہے کیوںکہ مجھے آفس میں بہت ضروری کام ہیں